मधुबनी जिलामे पर्यावरण पानि जल एखन सबसँ नीक काम भऽ रहल अछि जेकि जल सन्साधनके हमरा सबके बगल झंझारपुरमे सेहो हुनकर ऑफिस या कार्यालय बनाएल गेल अछि एखन भारत सरकार या हुनकर जे छनि नगर पालिकाके हिसाबसँ गाम गाममे कूड़ादानके डिब्बा देखैके मिल रहल अछि आओर एतौका जे ग्रामीण छथि ओ हुनका सबके बताएल गेल अछि जेभी घरके कोनो साफ सफाइ कचराके सामान हुअए ओ एम्हर ओम्हर नहि फेकी अहाँ सबके बेबस्थाके लेल कूड़ादान डिब्बा अहाँ सबके देल गेल अछि आओर हमरा देखैके मिलल जेकि बहुत नीक लागल जे ओ हुनका डिब्बा मिललनि आओर सब कहल गेलनि जे ओ अपन जतेक भी घरके कचरा भऽ सकैए ओ एम्हर ओम्हर नहि फेककऽ कूड़ादानमे फेकी आओर साफ सफाइ पर्यावरणके जे नगरपालिकाके छथि कार्यरतसब ओसब अपन टाइम टाइमसँ आबिकऽ लऽ जाइ छथि आओर हुनका जतऽ भी कतहु एहन जगह मिलै छथि ओतऽ ओ अपन साफ सफाइ फेकै छथि